मैं अगर पुरानी पीढ़ी और मध्यम पीढ़ी के बीच के अन्तर की अगर बात करूँ तो मैं खुद एक युवा पीढ़ी से हूँ परंतु मैं इन दोनों के बीच के अंतर को काफ़ी अच्छे से समझती हूँ अगर हम बात करें पुरानी पीढ़ी और युवा पीढ़ी के बीच के अंतर को तो सबसे बड़ा अंतर है विचार क्योंकि उनके विचार आपस में मिलते नहीं हैं चाहे फिर वह वस्त्रों को लेकर हों या स्वतंत्रता को लेकर हों अपनी लड़कियों की इच्छाओं को लेकर हों बाहर घूमना फ़िरना ये सब चीजों में मैं पुरानी पीढ़ी को भी गलत नहीं बोलूंगी क्योंकि वह आज के माहौल को देखते हुए अपनी बहन बेटियों के लिए चिंता करते हैं सोचते हैं इसलिए वह चाहते हैं कि वह पूरे वस्त्र पहने परंतु आज की पीढ़ी भी बहुत आगे बढ़ना चाहती है कुछ करना चाहती है इसलिए उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं